दुनिया तो वह वक़्त के साथ बदल रही है दुनिया में तो देखा जाए पहले पहले के मामले में और आज में बहुत अंतर आ गया है लोग बहुत नई नई चीज़ें सीख रहे हैं अब बहुत सारी चीज़ें इधर से चेंज हुई है पहले से तो देखा जाए तो पहले जो लोग बड़े बुजुर्ग का ज़्यादा रखते थे अब वैसा नहीं करते दुनिया में बड़े ही चेंज हैं पहले लोग अपने माँ बाप को अपने साथ रखते थे है ना आज के लोग बूढ़े होते हैं तो उनको वृद्धाश्रम भेज देते सब के सब बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हैं इधर यूँ देखा जाए तो दुनिया का बदलना भी सही है पर अपने जो सिद्धांत हैं संस्कृति से हटना हो मेरी नज़र में गलत चीज़ें हैं